मेरा एक पसंदीदा गाना है जिसका नाम है पहली नज़र में मैं उसे हमेशा गुनगुनाना पसंद करती हूँ इस गाने ने लोगों को अपनी सोलफुल म्यूज़िक और मेलोडियस वोकल से प्रभावित किया है पहली नज़र में गाना ये आतिफ़ असलम द्वारा गाया गया है और यह एक बहुत ही हिट गाना है